जों मिथिंगानि बेलायाव जोङो दाउ अमाफोरखौ जोङो खांनो गोनां जायो जोङो बिदिनो दाउ अमाफोरा बेमार जायोब्ला जोङो डक्ट'र लायनांगौ जायो डक्ट'र लायनानै बेजों फाहामनो गोनां जायो फाहामो जोङो बिदिनो फाहामनानै जोङो एखनबा हामाबा बिदिनो थैनो गोनां जायो थैयो बिदिनो जोङो मावो खालामनो गोनां जायो जोङो बिदिनो मोजांनि खालामलाङो जोङो अरायबो जोङो हास्थायो दाउ अमाफोरखौ जोङो जोथोनै लानो जोङो अरायबो जोङो नाजायो जोङो मावो जोङो मोजां जाहाथे जोङो मोजां नायोब्ला जोङो मोजाङैनो माबानो हानाय बायदि खालामलांनो हानाय बायदि जोङो मोजां रोखोमै जोङो फोथांलाङो जोङो हास्थायो जोङो मोजां जोथोनै लायो जोङो दाउ अमा मोसौ गासैखौबो बेमारफोरनिफ्राय जोङो मोजां खालामो मोजां डक्ट'र आरिखौ जों लायो जोङो फाहामो बिदिनो फाहामसेआव बिसोरो समाव थैनो गोनां जायो